मुर्गीके चाराके किछु आम प्रकारके विषयमे हम तऽ इएह बताबै छी जे मुर्गीके तऽ ओना तऽ बाहरसँ मार्केटसँ दाना आबैत अछि जेकि मुर्गीकेँ बच्चेसँ ओकरा डालल जाइत अइ ओकर चूजाके डालै छी ओकरा डालैतके ओकरा पोसै छी तऽ खुआबै छी जे प्रकारसँ ओ दानाके धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़बिते जाइ छी बढ़बै छी ओही प्रकारसँ ओकर उत्पादमे वृद्धि होइए गेहुँके आटा सेहो हम खिलाबै छियै अगर मानि लए बजारसँ दाना नहि आबि सकल तऽ हम आटो राखै छियै ओहो दै खिलाबै छियै तकरबाद मकइओके अपन घरेलू मकइ छै ओकरो खिलाबै छी पिसा कऽ मुर्गी सभकेँ दैत छी आ बजारोसँ दाना मङ्गाबै छी एहिसँ भरण पोषण होइ छै मुर्गीके महिना दू महिना तक खिलाबैत छियै एक महिना डेढ़ महिनामे तऽ मुर्गी जेकि सए ग्रामके यए ओ तऽ जरूर दू सए ग्राम अढ़ाइ सए तीन सए पाँच सए एक एक किलो डेढ़ डेढ़ किलो तकके भऽ जाइए आओर अइ हिसाबसँ ओकर ग्रोथ उत्पादमे वृद्धि होइए आओर एकरासँ हमरा सभके इनकममे वृद्धि होइए तऽ जेतबय जल्दी ओ अनाजोसँ अनाजसँ ओकरा जतबेक जल्दी हमरासभ पोसै छी ओकरा पोषाहार दै छी ओहिसँ ओतबेक जल्दी ओ वृद्धि प्रोग्रेसमे आबैए छै ने ई एक महिना डेढ़ महिनाके अन्दरमे ओ तऽ लगभग राखू जे डेढ़ डेढ़ किलो दू दू किलोके भऽ जाइए तऽ एहि एहिसँ हमरा सभकेँ मुनाफा होइए आ हमरासभ ओकरा लेल मकइके गेहूँके एहि सभके आटाके हम व्यवस्था राखै छी आर ओकरा हम मुर्गीकेँ देलाके समय समयपर दैत रहै छी ओकर भरण पोषण करै छी ताकि मुर्गीके कोनो प्रकारसँ दिक्कत नहि हुअय नहि तऽ हमरासभ जे ओकरामे पूँजी लगाबै छी बे ओकर व्य व्यवस्था करै छी अगर ओकरापर हम निगरानी नहि करब तऽ काल्हि ओहिमे सँ किछु मुर्गी गर्मीसँ या हवासँ के मानि लए बदौलत नुकसान भऽ जायत तऽ ओहिसँ हमर नुकसान हएत हमरा सभकेँ बिजनेसमे घाटा लागत एहि लए कऽ हमारासभ ओकर सभकिछुके निगरानी करते हुए ओकर सभसँ भोजनपर विशेष ध्यान डालि कऽ राखै छी आ ओकर गर्मी आओर ठण्ढी ओकरोपर विशेष ध्यान दैते हुए ओकर हम व्यवस्था राखै छी आ मुर्गीकेँ आटा दाना आओरसभ जे भी छै ओकरापर विशेष ध्यान रखते हम ओकरापर हम ओकरा खिलाबै छी आ ओकरासँ हम ओकर उत्पादसँ हम अपन आमदनीके स्रोतकेँ ज्यादातर बढ़ाबयके कोशिशमे लागल रहै छी आ ओकरापर दैत रहै छी ओकर खोराककेँ घटाबै नहि छियै ओकर खोराककेँ बढ़बिते रहै छियै ज्यौँ ज्यौँ बच्चा चूजासँ बड़ा भेल जाइए ओकर खोराकी हमसभ बढ़बिते रहै छी बढ़बिते रहै छी आओर जतबहि बढ़ाबै छियै ओतबहि भी जल्दी ओ आगू बढ़ि कऽ हमरा सभके आमदनीमे बढ़ोतरी दैए एहन बात नहि यए हमरा सभके गाँवमे मुर्गी फार्म भी यए आओर बहुतसँ युवक जे छै एहिमे काज कए रहल छै बुझलियै ने भए गेल